ओंख्रि संनायाव मा नांगौ मा नाङा बेखौबो आं मिनथि जोबगौ आं मस्ला मस्लिखौ आं नामखौ मिनथिया मस्ला होबानो मस्ला मस्लि होबानो आं मोनामनायखौ जानो बायो जोंना दुनदियाफोर हायजेंफोर उराऊर बेदरफोर बाथोनफ्रानो मोजां बेफोरखौ होबानो जायो गंगार दुनदिया ओमफ्राय दुनदिया गुबै सामब्राम गुफुर सामब्राम होबानो ओंख्रिया गोथाव जायो खुनु मस्ला मस्लि नांलाया बिदिनो गोथाव जायो संनो गोसोबा ओरैनो गोजाबाबो गोथाव जायो ना बेदर नांलायबावा आरो जानोबा मोजां जाथारनोबा बोरमा बेदरफ्राव होनांगौ आरो मस्ला मस्लिफोरखौ बेजों इसे गोथाव जायो आरो होनबाबो जाया आं बोरमा बेदरबो जाया आं मस्ला मस्लि होबाबो जाखाया आं ओरैबायदि गोथाव संनोबो रोंखागौ आङो बुरैबाबो ओंख्रिखौ गोथाव गोथाव सङोब्रा बियो नों संलै नों संलै होनो आंखौ दाबो ओमफ्राय सासेया माखासेफ्रा होननोसै बुरै बुरैनि ओंख्रि संनायखौ जानो बायोलां थब्र' थब्रा गारलुं गारलां फेग' फेथा गग्र' गथ' खोमसि खोमलाव माखौबा होनांगौ माखौबा होफ्राङो बेखौ दासंहोसै नांगौबा जों आंनो संसै होनलायग्राबो दङ जोंनाव बिदि जालायो आरो बे उराऊद ना मा बे बाथोनाबो मोजां आरो थेजफात होदो मस्ला माबा होदो सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बेफोरखौनो होदो होनबानो ओंख्रिया गोथाव जाखायो मोदोमलायथारो ओमफ्राय माखौथो होबावनांगौ मस्ला मस्लिबाथाय बानजाथारा बबेबा बबेबायाथ' गेसट्रिकसो जायोनो बेमारसो जायोनो मस्ला मस्लिया होनो रोङाबा बिदि होननानै होहोया बबेखौबा बबेखौबा ओमफ्राय दा माबा माबि होनानै देफबनानै सौखा बिदै फाननायखौ जोंहा लोङो आरो लोंनाङो हामोबो मोजांबो जायो ओंखायनो ओंख्रिफोरखौबो मा बासा बासि जानांगौ ओंख्रियाव होनायखौबो बासा बासि होनांगौ बिदिजोंसो जानो हायो थांनो हायो मानसिया जानाय लोंनायजों बेमार जायोथ' मानसिया गासैबो नों हागौ होननानै गोथाव गोथाव दाजा ना बेदर बेजोंबो बेमार जायो ओंखायनो बांसिनानो बानलु बाथोनफोर जा सोमनानै जा रुनानै जा माखौबा माखौबा बिदिबानो गोथाव बिदिबानो गाव गावनि देहायाबो मोजां जायो नों जेसे मोजां मोजां नायै बेदरै जागोन नोंनाव बेमारसो जागोन बिदि होनना रायो आं न'आव दा गथ'फोरखौबो फिसौफोरखौबो